शिक्षा व्यवस्था एखन अपन देशके मिला जुला कऽ ठीक यए बढ़िआँ तऽ नहि कहल जाय तखन जे छै से ठीक छै एकरामे सुधार आओर करबाक लेल जरूरी छै आधुनिक टेक्नोलॉजीके जमाना आबि गेलै हेँ विद्यार्थीसभ तऽ छै जुझारू छै अपना देशके अपन खास कए कऽ हमर बिहारके बच्चासभ बहुत जुझारू छै मेहनती छै फिर भी किछु इंग्लिश हमरसभके जरूर कमजोर छै जाहिलेल कि हमरा सभकेँ किछु दिक्कत होइत छै लेकिन आब इलेक्ट्रॉनिक्सके जमाना आबि गेलै हेँ यूट्यूबके माध्यमसँ बच्चासभ हमहूँसभ देखैत छी सुनैत छी ओहिसँ जानकारी लए रहल छी आओर आइकाल्हि तऽ एकसँ एक प्रद्योगिक संस्थानसभ छै आइ आइ टी छै आइ आइ टी मिश्रा छै बी आइ टी छै रुड़की छै एन आइ टी छै बहुतसभ के प्रयाससँ आब धीरे धीरे विकास भए रहल छै आओर उम्मीद यए जे आओर एहिसँ बढ़िआँ हेतै बेहतर हेतै तऽ हमरासभकेँ बच्चाके भविष्यमे आओर सुनहरा अवसर आबि सकैत छै सुधारैके बहुत आवश्यकता छै शिक्षा सुधारसँ ही सुधरल जाइत छै ई हमरसभके एकटा सोच यए पहिने एतेक सञ्चार माध्यम नहि रहै आब तऽ बहुत सञ्चार माध्यम भए गेलै हेँ ओहिके लेल बच्चासभ ग्रामीण सुदूर इलाकामे रहितो विदेशके पढ़ाइ से भी पढ़ि लैए अपन देशके पढ़ाइ भी पढ़ि लैए नीक प्रोफेसरकेँ से यूट्यूबके माध्यमसँ देखैत छै सुनैत छै ओहिसँ प्रैक्टिकलो ज्ञान भए जाइत छै ईसभ एखन आब भए रहलै हेँ आओर अहिओसे बेसी भए सकैत छै विज्ञान तऽ बहुत आगाँ जाए रहलै हेँ बहुत ऊपर तक चलि गेलै हेँ जे लोक कल्पना नहि करैत रहए से एखन यथार्थमे लोक देख रहल हेँ कए रहल हेँ आओर की चाही बहुत बढ़ि रहलै हेँ छी सन्तुष्ट छी लेकिन हमरा सरकारसँ अपेक्षा यए आओर ई विकसित हुए आओर तरक्की हुए जाहिसँ कि हमरसभके भविष्य आओर उज्ज्वल हुए